کہ ایک تعلیم یافتہ شخص ہاں وہ اپنے اصول اور وقت کا پابند ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا اصول ہر چیز کا فکس ہوتا ہے کہ اس کو کب اٹھنا ہے کب سونا ہے کب پڑھنا ہے کب نماز پڑھنا ہے کب کھانا ہے کیونکہ ایک تعلیم یافتہ شخص جو ہے وہ اصول ہی پر ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو وقت کا پابند ہوتا ہے اسی لیے جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ پڑھے ہوتے ہیں ان کے پاس سمجھ ہوتی ہے وہ وقت کی پابندی اختیار کہتے ہیں اور جب وہ وقت کی پابندی اختیار کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ایک جو تعلیم یافتہ شخص ہے وہ اصول کا پابند ہوتا ہے اور وہ تبھی جا کر کوئی انسان کامیاب ہوگا جب وہ وقت کا پابند ہوگا